नानि खोथा बुङोब्ला ना हमनानै बहननांगौबा दैमानिफ्राय अय्न' रोखोम ना मोनगोन बेखौ मिथिनो लुबैयोब्ला नायनो लुबैयोब्ला जेनेबा आंनो बोखाङो आं बोखांबाथ' नोंसोरबो नुगोन मा रोखोमनि अनेक रोखोमनि दैमायाव ना दं दैमानि ना होनोब्ला अनेक मोजां मोजां न'नि फख्रिनि ना होनोब्ला

दस्रा साइस दैमानि नायाथ' अनेक रोखोमनि ना मोनगोन अनेक रोखोमनि ना दं मोनगोन आरो मोजां मोजां मोजां मोजां मोजां मोनगोन जेनेबा नों फिसियो फख्रियाव न'नि फख्रियाव मा मा दोनो न'नि फख्रियाव जेनेबा

खावै ग्रास खाफ जापानि रौ अनेक बायदिसिना दोनगोन आरो सोरबा सोरबा जात मोननै गाहामबो दोनो सोरबा सोरबा मोनब्रै मोनबा गाहाम दोनगोन बोखांनानै जायोब्ला बुहुत खस्थ' बेखौ बोखांनोबा जे गिदिर थानांगोन मोनसे जे दं बे जेआ जाहैबाय सानदांगा बायदि बहुत गिदिर गोगोम बेजों बोखांगोन ओमफ्राय सोलियै नाखौ फख्रियाव दोनहरफिनगोन गाव जानो सोलिनायखौ जाबाय सोरबा सोरबा न'आव फख्रि दंबाबो दैमानिखौ लायै लायै जायो नाया अनेक रोखोम दं दैमा गेजेराव मा मा ना अनेक रोखोमनि ना दं नास्राय दं ना बोथिया दं ना बामि दं खुसिया दं ना थुरि दं ना थेंगोना दं अनेक रोखोमनि

ना दैमानि नाखौ नायनो लुबैब्लाबो नों नुनाय नङा आरो दैनिफ्राय बोखाङाबा अनेक रोखोमनि ना नायथाव नायथाव जानो अनथाव थाव बिराथ दामि दामि ना दं बबे नाया दामिसिन ना दैमानि ना ना देगाव होनो बेबो बिराथ दाम ना देगावआबो आरो ना सिंगि बेफोरबो बिराथ दाम आरो मागुर बेबो बिराथ दाम खुसिया बेबो दाम सालानिनि नाफ्राथ' अय्न' रोखोम जों लकेलनि दैमानि नाजों मिलाया अनेक रोखोमनि ना नुगोन आरो मोजां मोजां थाजा थाजा ना नुगोन

गोथां नों लाबाबो नों लाबाय थायोबा

ना गोथाङा थैलांगोन आरो बबे नाया थाजासिन थायो ना सिंगि थागोन नास्राय थागोन ना मागुर थागोन दस्रा नाफ्राथ' थाब थाब थैलांथारो